मैं मौजूदा पौधों के लिए पौधों में अधिक से अधिक उत्पादन के लिए मैं अच्छी खाद अच्छे बीज का प्रयोग करता हूँ इसके साथ ही पौधों की निरंतर देखभाल करता हूँ और इसके अलावा समय समय पर खाद बीज पानी रौशनी और इन सब चीज़ों का मैं ध्यान रखता हूँ इसके साथ ही विषय विशेषज्ञों से म मैं समय समय पर सलाह लेता रेहता हूँ यदि पौधों में कोई रोग या कीटनाशक आ जाते हैं मैं कीटनाशक का प्रयोग बहुत ही कम करता हूँ और विदेशी खादों का भी मैं उपयोग कम करने की कोशिश करता हूँ घर से निकलने वाले कचरे का सही इस्तेमाल करके मैं खाद बनाता हूँ जिससे कि जिससे कि अच्छा अच्छा उत्पादन मुझे मिल सके इसके साथ ही समय समय पे मैं मैं फ़सलों को फ़सलों में बदली भी करता हूँ जिससे कि प्रकित पृथ्वी की व मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके इसके साथ ही इसके साथ ही प्र प्राकृतिक वातावरण को बनाए रखने के लिए मैंने चिड़िया घोसले भी बनाके रखे हैं जिससे कि चिड़ियाँ आएँ और अब पौधों का भी डेवलपमेंट हो पौधों का भी विकास हो सके और इसके साथ पशु पक्षियों को भी इसका फ़ायदा मिल सकें